جی ہاں میں نے ایم آر کمپنی کا پروڈکٹ لیا تھا جس میں جو سو یہ ٹول باکس خریدا تھا میں تو اُس میں جو ہے سو اس کو ڈائیور ہر چیز مل جاتی اُس میں ڈرل مشین پورا پیکیج رہتا اُس میں تو وہ میں لیا گھر میں سوراخ کرنے کے لئے ڈرل مشین اسکرو ڈائیور جو سو اسکرو فٹ کے فٹنگ کرنے کے لئے وہ سب استعمال میں ہو جاتا اور آر کے کمپنی کا میں لیا تھا وہ استعمال کیا وہ بیکار نکلی چیزیں اُس کی وہ کمپنی کا جو سب پروڈکٹ اچھا نہیں نکلا تو وہ میں نے پھر اُس کے بعد میرے دوستوں نے پوچھا کہ میرے کو کہ کون سی کمپنی کا استمعال کرنا چاہیے آپ لئے تھے نا بول کے معلوم ہُوا تو اُن لوگوں نے میرے کو فون کیا تو میں نے بولا کہ اُن کو ایم آر کے کمپنی کا پروڈکٹ لے لو وہ اچھا ہے اُس سے جو سو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا استعمال کرنے کے لئے بھی آسانی ہوگی آپ وہاں سے ٹول باکس خرید لو بول کے بولا میں میرے دوستوں کو بھی